जोंङो आबाद मावो जों दा दैज्लाङाव जों गायनाय फुनाय आरो देग्लाय जोंहा खोथियाफोरखौनो थाब फोनो मोनासै बोथोरा नै दा बावाखै खोथिया फोनायाबो दाबो जौवाखै आरो गायनायफ्रा बिराद लेट जासिगोन दाबो खोथियायानो जेबो जौगानो हाया

माबोरै गायोबा माबोरै

हालेवनाय हालेवनानै गायो जों जों मोसौजों हालेवनानै गायो जोंहा ट्रेक्ट'र थुकथार गैया थिग मोसौजोंनो एवनानै गायो दैज्लां बोथोराव बिदिनो जोगोनार खुमब्रा गायो थाइबें भिनदि मैथा मैथा बांगाल बिदि फोयो जों गोजां बोथोराव लाइ लाफा आलु जों बायदिसिना गायो जों फानहैयो फानहैयो जों माखासे बिदिनो न'फ्राव जानानै आग्लायोबा माइआ बिदिनो गोदोनि दिनावथ' माइया दामा गैयामोन दाथ' माइयाबो बेराद दाम जाबाय आटस' नयस' जाबाय दाथ' आरो बेसर फोयो जों बिदिनो बेसर फोनानै बेसर मोनबा फानहैयो बिदिनो गोदोनि दिनावथ' दामा गैयामोन दा बुरजा थारसै दामा थिन हाजार गाहाम थांबाय दा हासार होनानै फोयो हासार होनानै फोआबा जाया आबादफोरा गय बागान बिदिनो गय बागान खालामो थालिर बागान खालामो